आं दिनै सम्बार बाजाराव सिमला बाजाराव सिखा गंसे मोजां मोन्नानै बायदोङो बे सिखायानो दाम खमाव मोन्नाय जादों दा गासैबो खामानियाव सोलियो फैगौ नेक्स बाजाराव जुदि मोनफिनोबा बे सिखाखौनो गंसे लाबोफिनगोन आङो मैगं थाइगं हानायावबो मोजां जेरावबो खामानियाव सोलिदों बे सिखाया दा फैगौ बिस्थिबारसिम सिमला बाजाराव आं बे सिखाखौनो बायफिनाय जागोन